राजस्थान में सीमेंट कंक्रीट जे मकान ठाहिण जे अलावा परंपरिक तरीक़े सां झोपड़ियूं ऐं मिटीअ जा घर बि फेमस आहिनि राजस्थान जे गामनि में मिटीअ जा घर ठहियलु आहिनि जेके झोपड़ी में रहंदा आहिनि ॾाढा थधा थींदा आहिनि बिना एसी जे कमु कंदा आहिनि ऐं कुझु अहिड़ा महिल बि ठहियल आहिनि जेके अर्किटेक्चर विशेषताउनि सां भरियल आहिनि जीअं राम बाग पैलेस सिटी पैलेस इहे राजपूती कला जा वॾा पारंपरिक खेत्र ठहियलु आहिनि जयपुर में इहा राजमंदिर नाले सां हिकु पिक्चर पैलेस ठहियलु आहे जेको पंहिंजी अनोखी कलाकारी लाइ फेमस आहे अजमेर में हींअर हिकिड़ो मुख्य पॉइंट ठहियो आहे जंहिंमें वल्ड जा सत जेके आश्चर्य आहिनि उन्हनि जे हिक ई हंधि ठाहियो वियो आहे की हिकु ई जॻह ते संसार या सत आश्चर्य तव्हां ॾिसी सघो था हीअं ई अजमेर जो अढाई हील जो झोपिड़ो फेमस आहे जेको अढाई ॾींहनि में ठहियो आहे उन जे अलावा अजमेर में अकबर जो क़िलो मुगल शासन जी देन आहे उहो मुगल कला खे ॾेखारे थो सिंधियुनि जो प्रेम प्रकाश आश्रम सिंधी संत श्री टेऊराम जे आशिर्वाद सां ठहियलु आहे उहा सिंधी कला जी विशेषताऊं ॾेखारे थो अजमेर में हिकु मंदिर ठहियलु आहे साईं बाबा जो उहो साईं बाबा जो मंदरु सिंधी कला जो हिकु शु शानदारु नमूनो आहे